नमस्ते भैया जी हम आपके रेस्टोरेंट में आए हैं हमें आलू मटर पालक पनीर पालक पनीर जी मुझे आलू पालक और पालक पनीर और बाटी चोखा चाहिए खाना देखिए ज़्यादा तीखा ना हो क्योंकि मेरे साथ मेरी फ़ैमिली आई है बच्चे हैं उसमें खाने में हाँ जी ठीक इसका ध्यान रखिएगा और खाना ज़्यादा महकता हुआ ना हो गर्म भी होना चाहिए ठंडा खाना नहीं जी हम जानते हैं इसलिए ही तो अपनी पूरी फैमली के साथ आपके यहाँ आए हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि खाना ज़्यादा टेस्ट में अच्छा होना चाहिए ठीक है और आपके यहाँ आपके यहाँ मीठे में क्या है मुझे तो रसगुल्ला ज़्यादा पसंद है आपके यहाँ है और और क्या है रसमलाई भी है क्या उसमें जी ठीक है इन दोनों का भी आर्डर लिख लीजिएगा आप क्या बिस्लेरी का पानी मिल जाएगा क्या जी इस टाइम ठंड का मौसम चल रहा है पानी ठंडा नहीं होना चाहिए ठीक है हाँ और भी कुछ चाहिए तो फिर चॉकलेट मिल जाएगा क्या आपके रेस्टोरेंट में और बाटी चोखा जो है कि बाटी चोखा में घी लगा भी आता है इसकी बाटी चोखे में भी वैराइटी मिलती है ना मुझे घी हाँ जी हमें यही पसंद है हमको यही वाला भिजवाइएगा और आपके यहाँ सर रेस्टोरेंट में सबसे स्पेशल चीज़ क्या है बाटी चोखा अच्छा हम्म हम्म नहीं बस इतना ही लिख लीजिएगा और खाना देखिएगा ध्यान से ज़्यादा तीखा ना हो बस क्योंकि बच्चे हैं उन लोग को तीखा खाना पसंद नहीं है ठीक है ठीक है ज़्यादा तीखा ना हो जल्दी से लेकर भिजवा दीजिएगा आप ज़्यादा टाइम ना लगे धन्यवाद नमस्कार